हलो नमस्ते यह क्या काम के लिए फोन कर दिया आप क्या बनवाना है अंदर

कौन सी लकड़ी की आप बनवाएंगी ओके कितनी डिजाईन बनवाएंगी कि सिंपल में बनवाएंगी कि हल्के में

यूँ ही समझ लिजिए पाँच सौ रुपये जैसे कौन सी लकड़ी का बनवाएंगी

जाएगा इंदौर

ठीक है मैम किस दिन आएँगी हमारी दुकान पर ख़रीदने के लिए आप बताइए किस दिन आएं हम उसली उसी हिसाब से मैं करवाऊँगी अपनी लकड़ी देख लीजिए किस चीज़ की लकड़ी चाहिए अच्छी चाहिए आप देख लीजिए तो उसी हिसाब से तो हम पैसे बताएँगे अरे अच् चलिए ठीक है आइए संडे के दिन हम खाली ए रहते हैं आपका किचेन भी देख लेंगे आए के नाप वाप के उसी हिसाब से हम बताएँगे पैसा आपको

कुर्सी उर्सी नहीं बनवानी हैं क्या मैम आपको तो फिर इतवार के दिन आकर देख लीजिए हम आपके घर आएँगे ठीक है मैडम नमस्ते नमस्ते मैडम